हाँ नमस्ते कर हमको देखिए जाना है घूमने प्रयागराज आज़ाद पार्क जाना है हाँ गाज़ीपुर से ही अरे हमको और भी जगह घूमना है पूरा एकदम संगम नगर नहाना है पूरा समझ लीजिए कि अब यह नहीं कि जाने के बाद में बोलेंगे कि ऐसा है तो वैसा है तो इतना इतना कम में हमको ला दिए इतना हमारा खर्च हो रहा है तो उसके लिए एक ही बार

हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि बताएंगे तभी तो

तो उस डिस काउंट नहीं करेंगे कह रहें डिस्काउन्ट कीजिए ना थोड़ा बीस हज़ार कर दीजिए कल ही निकलना है हमको हाँ हमको कल ही निकलना है तो यही तो कह रहे हैं कल ही हमको निकलना है और जो है कि आपका कह रहे हैं कि हम आज आएंगे कल शाम को चलेंगे

नहीं नहीं अकेले चलेंगे थोड़ा मौज मस्ती करते हुए जी हाँ वही समय हाँ नहीं तो थोड़ा मज़ा विजा नहीं आएगा थोड़ा दूर तक हम लोग घूमेंगे हाँ तो दोस्त वोस्त लोग हैं साथ में चलेंगे

चलिए ठीक है आइए नमस्ते रखते हैं